मेरा पसंदीदा अभिनेता गोविंदा है बहुत अच्छा रोल करते हैं वो उनके नृत्य सैली तो बहुत ही अच्छी पूरी बोडी जो है इतनी लचकदार है उनकी की नृत्य बहुत अच्छा करते हैं और रोल भी इतना अच्छा रोल करते हैं कि बिल्कुल हकीकत में चले जाते हैं अभी यही देखो क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता मैं उन्होंने जो वकील का किरदार निभाया था पहले वो बहुत झूठ बोलते थे झूठ बोलते थे ताकि ज़्यादा ज़्यादा कैसे मिले फेमस हो गए बाद में जब उनको समझ में आया उनके बीवी बच्चे उनसे नाराज रहते उसके बाद उन्होंने सच्चाई के दम पे वो केस को जीता मतलब वकालत भी उन्होंने इस सिद्दत के साथ करी कि सच्चाई के वकील लग रहे थे